वी ऑफन वेट फॉर क कायडनस बट बींग क कायंड टू यॉर सॅल्फ कॅन स्टार्ट नाव एन्ड दिस कोट इज बाय चली मॅकिन्सन हो जो कोट आसा ताका हांव खूब रिलेट करतां कित्याक म्हणल्यार आमी खुबदा अशें जाता लायफान की आमी वी वेट फॉर क कायडनेस म्हणजे आमकां अशें दिसता की आमी कायडनेसा खातीर रावचे वा कितें किदं करचें बट रावच्या परस म्हाका अशें दिसता की आमी स्वता कायण्ड जावन वी शूड बी कायंड टू आर ओन सॅल्फ म्हणजे आमी दुसऱ्यांक आमच्या खातीर कायंड जावपाक रावपा परस आमी स्वता कायण्ड जावन आमी आमचेर कायंड जावंक जाय आनी बेजिकली क कायण्ड जावप म्हणल्यार दॅट इज टू शो कायंडनेस टू यॉर सॅल्फ म्हणजे इट कॅन बी लायक तुमी तुमच्या खातीर बरें कितें करप एक्ससायज करप बरें खावप हेल्दी फूड खावप सकाळीं बेगीन उठप रिलेटेबल टू टू थिंग्स रिलेटेबल टू गॉड आनी अशें खूब कितें करपाक शकता